جی ہاں میں ویڈیو گیمس کے واقف ہوں میں خود ویڈیو گیمز نہیں کھیل سکتا لیکن میں مختلف گیمز اور ان کے پہلوؤں کے بارے میں جانتا ہوں کچھ مشہور ویڈیو گیمز شامل ہیں یہ ایک مشہور ایڈوینچر گیم ہے جو ایک دلچسپ کہانی خوبصورت دنیا اور معمہ حل کرنے کی خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے ایک کھیلا دنیوی کھیل ہے جو تخلیق اور تحقیق پر مرکوز ہے اس کی سادہ گرافکس اور انعامات کی وسیع رینج کھلاڑیوں کو تخلیق کرنے اور درفیات کے دریافت کرنے کی آزادی دیتی ہے یہ ایک پیچیدہ کہانی اور گہرائی والے کرداروں کے ساتھ ایک کھیلا دنیوی آر پی جی ہے جو کھلاڑیوں کو ایک دلچسپ اور جادوئی دنیا میں لے جاتا ہے ایک ملٹی پلیئر گیم ہے جو سازش اور ٹیم ورک پر مبنی ہے اس کے اس کی سادہ اس کی سادہ دوستانہ اس کی سادہ گرافکس اور دلچسپ گیم پلے ہے اسے دوستانہ گیمز کے لیے مقبول بناتی ہیں یہ گیمز مختلف وجوہات کی بنیاد پر پسند کیے جاتے ہیں جیسے کہ ان کی تخلیقی دنیا دلچسپ کہانیاں گیم پلے کی خصوصیات اور کھلاڑیوں کے تجربات